पूर्णियामे तऽ जे छै की हमरो यहाँ जे छै की बहुत सारा धार्मिक जे छै की अथी छै पूजा पाठ होइ छै एकरामे बहुत तरहके छै छठ पूजा होइ छै दुर्गा पूजा होइ छै काली पूजा छै चौरचन छै तिला सङ्क्राति छै एकरामे छै की विभिन्न तरहके जे छै की खाद्य पदार्थ अपन होइ छै जकरामे की ठेकुआ भेलै खीर भेलै सुहारी भेलै फलो सब जे चढ़ै छै केला भेलै समतोला भेलै नारियल भेलै तऽ उ छै ओकरो बाद छै की तिला सङ्करातमे तिल कतरी बनै छै तिलकुट बनै छै लाड़ू मुरही बनै छै चूरा दही चढ़ै छै फेरो जे छै पूजा पाठमे तऽ हमरो सबके जे छै की इसब तरहके छै ओकरा बाद छै की काली पूजा दुर्गा पूजामे पठा पाठी चढ़ै छै उ जेकि उ चढ़ाबाके रूपमे जे छै की हमर सब गाँववला के बुलाके खिलाबै छियै आओर अपनो सब जे छै की खाइ छियै तऽ उ जे छै की राति भरिमे ई खाना पीना छै खत्म कर देना छै खा पी के